हैलो

हमें बिरयानी की चावल लेना है नफीस जी इंडिया गेट कैसे किलो है अच्छा और और कौन कौन से चावल है अच्छा उन सब का रेट बताइए आप नफीस का या जी जी तो हमें लेना हो तो आप कैसे लगा दीजिएगा

जी अच्छा अच्छा जी तो हमें लेना हो तो चावल आप कैसे लगा लीजिए थोड़ा कम से कम सस्ता में लगा दीजिएगा जी और और अब चावल का सा यह थोड़ा चावल का एक दो नाम भी बता दीजिए जी तो सारे में थोड़ा कम उम कर लीजिए हमें नफीस लेना है चालीस का पड़ेगा और कम कर लीजिए बगल वाली दुकान में तो तीस ही का दे रहा है जी थोड़ा कम कर लीजिए कम बोलने में लगता है जी थोड़ा और कम कर लें तो अच्छा रहता है बगल वाले में तो हमें बत्तीस ही का दे रहा है तीस ही का दे रहा है और आपका आपका दुकान के बारे में कुछ बताइए

तो कुछ जी तो चावल के बारे में कुछ बताइए वह मतलब चावल तो अच्छे बनेंगे ना जी तो और बता चावल और सब चावल बताइए जो आप तो इस पर कम कर ही नहीं रहे जी और बता देते थोड़ा और चावल इसका का भात कैसे होगा बिरयानी बनाना चाहें तो बिरयानी कैसा होगा ह्म् जी ऐसा कोई चावल बताइए जिसे चावल चावल बन सके ऐसा कोई चावल का ना